हलो हा लता ब्यूटी पार्लर हलो लता ब्यूटी पार्लर था ॻाल्हायो अच्छा तव्हांखे यादि हूंदो शायद मां ॿ टे ॾींहं अॻ में तव्हां वटि आई हुयसि मुंहिंजे घर में शादीअ जो मो माहौल हो त मूंखे वार तव्हां सैट करे ॾिना हुआ रंग बि करे ॾिनो हो ऐं प्लस उन खां पहिरीं मां कटिंग बि कराई हुई वारनि जी तव्हां खां यादि आयुव मुंहिंजो नालो नीलम अथव नीलम नावाणी आई हुअसि तव्हां वटि जी जी अच्छा अच्छा हा हा हा हा टियों ॾींहं मंझंदि जे टाइम ते आई हुअसि छो जो शाम जो त वरी हा शाम जो करिणो हो असांखे फक्शन इन जे करे हा हा हा हा एक्चुअली मूंखे छाहे कमु हुयो तव्हां खे ॿुधाइणो त इहो ई हो त भई मूंखे त ॾाढो तव्हां जो हथ जो जेको आहे हुन में मूंखे ॾाढी मज़ो आहियो ऐं मुंहिंजो हेयर स्टाइल जेको तव्हां वरी ठाहे ॾिनो कलर करण खां पोइ उहो बि सभिनी खे ॾाढो वणियो ऐं वारनि जी जेका कंडीशन आहे ऊअं बि ॾाढी सुठी थी वई आहे मुंहिंजी हाणे ऐं प्लस ॾिसां पई त मुंहिंजे लुक में ई सॼो चेंज अची वियो आहे त उन जे लाइ मूंखे तव्हां खे ॾाढी महिरबानी बि चवणी हुई ॾाढो सुठो तव्हां जो कमु लॻो मूंखे त असां पाण में सिंधी आहियूं सभु ऐं जंहिं सोसायटी में मां रहां थी उहे उते बि सभेई सिंधी आहियूं असां पाण में त सभिनी ॼण पुछियो पिए हा जी बिल्कुलु तव्हांजे लाइ पुछियो पिए सभिनी भई नीलम भई अॼ त तू भई ॾाढी सूंहुं कढी आहे भई हुन जो राज त ॿुधाए असांखे त मां पाण चयोमानि त राज जो त अहिड़ो कुझु ई कोन्हे मां लता ब्यूटी पार्लर में वई हुयसि ऐं उन्हनि ई मूंखे ॼण सॼे मूंखे लुक जो सॼो चेंज जेको थी वियो आहे बदलाव अची वियो आहे मुंहिंजे फ़ेस में ऐं इन में त उहो लता जे बदौलत आहे जी जी हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां जो मां नम्बर बि हा हा अॼु कल्ह हूअंई शादियुनि जो मौसम ॼण हली रहियो आहे जिते किथे शादी थियूं हलनि त उन में इन करे मां तव्हां जो कार्ड बि वठी रखियो आहे प्लस तव्हां जो नम्बर बी मूं वटि आहे त मूंखां जेको बि मुंहिंजूं साहेड़ियूं आहिनि मुंहिंजी भाॼाई आहे मुंहिंजी भाणेजियूं भाइटियूं आहिनि त जिनि खे बि कुझु कम कार हूंदो त मां ज़रूरु तव्हांजो नालो ई ॿुधाईंदीमांव जी जी हा हा ऐं ॿियो त प्लस पॉइंट मूंखे छा लॻी आहे दीदी त मुंहिंजो घर जेको आहे न तव्हां पाण टी आर एफ़ में था रहो त मां तव्हां जे पासे मलीर में ई थी रहां त उते त अॻियां ईअं थींदो त माण्हू वॉकिंग डिस्टेंस थींदो घणो टाइम बि कोन थींदो रुॻो बसि अपॉइंटमेंट वठी तव्हां खे फ़ोन करे ऐं बसि हली ईंदसि ॼण ईअं थो लॻे हाणे ॼण पाण वांगुर ई जी जी हा हा ऐं ॿियो मार्केट में बि मां जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं मार्केट में बि मां पुछां कराई त तव्हांजा दीदी रेट्स बि ॾाढा रीजनेबिल ऐं तव्हां जी सेवा बि ॾाढी सुठी तव्हां जे हथ जो कमकार बि ॾाढो वणियो आहे मूंखे हा हा जी जी बिल्कुलु ओके ओके दीदी हा जी जी हा हा ज़रूरु ज़रूरु ओके दीदी महिरबानी जय झूलेलाल